मूंखे अरिजीत सिंह जा गाना इलाही वणंदा आहिनि उनजे सभु गाननि में इलाही दर्द महिसूसु थींदो आहे उन्हनि जा सभु गाना इलाही प्रख्यात थी विया आहिनि मां घर जो कमु कंदे कंदे ईअ गाना गुनगुनाईंदी आहियां मूंखे आशिकी पिकिचर जो तुम ही हो ऐं रॉय जो ई गानो इलाही वणंदो आहे मां हीअ गीत रोज ॿुधंदी आहियां इन गीत खे ॿ हज़ार सोरहं में छह फिल्म फेयर पुरस्कार बि ॾींदो वियो हो ऐं ॿ हज़ार अरिड़हं में रोके न रूके नैना बि इलाही वणंदो आहे उनखे फिल्म फेयर अवॉर्ड बि मिलियो आहे हीअ गाना मां सॼो ॾींहुं गाईंदी आहियां ऐं गुनगुनाईंदी आहियां